وعلیکم السلحمہ ال علیکم کرریب سےر الاں الحمد اللہ ٹھیک ہے اپنا سنائیے

کیسے

اچھا کمزور بچوں کے لیے بھی کچھ سوچنا پڑے گا کلاس میں جو ویک ہے اس کا ویکنیس ڈھونڈنا پڑے گا ایک پ سے نہیں ہوتے ہاں اس کو ال الگ سے ٹائم دے کے بھی اس پہ فوکس کیا جائے گا

ہاں سب بچے کے آئی کییو لیول ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں سب کا سب کے الگ الگ ہوتے ہیں

ہاں بالکل جی بالکل میرا بھی وہی رہا ہیں اور نیکسٹ ڈے سے اس کا پلاننگ میٹنگ رکھا جائے گا اس کے بارے میں چرچا ہوگی سب لوگ بیٹھ کے بات کریں گے اور ل لائبریری لائبریری کے بارے میں بھی کچھ سوچا جائے گا